गाड्यांची नांवां अशीं आसात मारुती वेगनार स्कॉर्पियो रिट्ज मारुती एठ हंड्रेड हॅरियर बलेनो ब्रेझा फ्रोंक्स आर्टिका वेन्यू एस यू वी सेवेन हंड्रेड सफारी पंच सिटी होंडा नेक्सा मारुती किया सोनेट क्रॅटा होंडा सिटी फॉर्च्युनर नॅक्सॉन ऑल्टो जिप्सी थार आय टेन आय ट्वेंटी फिएट एम्बासिडर फॉर्चुनर टॅम्पो ट्रेवलर बस टाटा टिप्पर